आं खालामनाय बयनिख्रुइ जेंना गोनां ट्रेक आनो जाहैबाय ट्रिउन्ड ट्रेक बेयो हिमाचल प्रदेशाव दङ आं जेब्ला पस्ट ग्रेजुएशन खालामबाय थादोंमोन ओ होनबाना जों थांदोंमोन आफथार लकदाउन टु थाउजेन टुवेनटिउवानाव थांदोंमोन एप्रिल ओ मारच मासाव थांदोंमोन स' बेयो टटेल दिसटेनसा टेन किलमिटार बा इलेबेन किलमिटार बिदि जागोन ट्रेक खालामनांगौआ ओ ट्रे लाथ' बांद्राय हारद नङामोन बाट माखासे जेंना जेरै उवेदार इबेन्ट ओ जों मोनथाम टाइप नि उवेदार इबेन्ट मोनदों जेला जागायजेनदोंमोन सानदुं जादों इस्से थांनानै अखा बार अन्थाय गोग्लैदों ओमफ्राय दसे थानानै खुवा खोबबाय ओमफ्राय गोजौथाराव थांनानै ओ बरफ लोगो मोनदों आरो स्न' फ'ल जानाय स' जोंना ओंखारलांनायाव एसे लेट जादों बिदिनो बार'थासोआव ओंखारनाय जादों आंनि लोगो दंमोन ओ माखासे हिमाचल प्रदेशनिनो माखासे लोगो दंमोन जोंनि बड'लेन्डनि माखासे सानै साथामसो लोगो दंमोन जों टटेल बार' जोन थांदोंमोन गावबागाव टेन्ट लानानै गावबागाव स्लिपिं बेग गावबागाव जाग्रा लोंग्रा लाफानानै जों ट्रेक खौ खालामदोंमोन ओ बे समाव माने जों ओंखारनाया बार'था बारनानै स्थारथ खालामदोंमोन नालाय जोङो सौहैनायमानि मोनानि आटथा जाहैदों स' बेनि थाखाय बेयो माने एक्सट्रिम सिटुवेशोनमोन आरो जोंनि थाखाय माखासेफोरा खुवानि थाखाय आनदायनानै लामाबो आनदायनो गोनां जादोंमोन जों गोजौआव सौहैनानै टेन्ट दोननो थाखाय जायगा मोनाखैमोन स' फाइनेलि लास्टाव माने ओ माखासे होजों थाखानाय मानसिफोरजों रायरानानै जों जायगा नागिरनानै टेन्ट खौ दोननाय जादों आरो ओ स' बेबायदिनो माने बे एक्सपीरियेन सा वान अफ दो बेस्थ एक्सपीरियेनस इन माइ लाइफ बेदिनो ओ आरो मोनायाव माने फुल मुनमोन माने अखाफोर गावदां ओरैबायदि समायना बरफफोरा जोंख्लाबजोबदोंमोन जों बेखौ नुनानै माने जोबोद गोजोननाय मोनदों आंनि लाइफाव फास टाइम बिदि माने बर'फाव ट्रेक खालामनानै बिदि ओ मोनायाव केमपिं खालामदोंमोन आरो स' भारताव माखासे नामजादा ट्रेल फोर दङ जेरै ट्रिउन्ड आथ' जाखाबाय मोनसे आमफ्राय माखासे दङ कारेरि लेक दङ ओमफ्राय हामता पास दङ ओ ओमफ्राय केदारकान्त दङ

आरो हिमाचल प्रदेशावनो माखासे दंबावो खिरगंगा बेहायबो आं खेमसे थांदोंमोन बाट आंनि बयनिख्रोइ एक्सपिरीयेनस गोनांआ जाहैबाय ट्रिउन ट्रेक आनो आरो बे माने टाफेस्थ मोनदों आरो ट्रेला बांद्राय गोरा नङामोन मानो जों इवेन बे माबानि थाखायनो बे एक्सट्रिम उवेदार इबेन्ट नि थाखायनो जों बेफोरखौ माने ओ नेवसिलांनो गोनां जाबाय अ बेनि थाखायनो ओमफ्राय मोनायावबो जों ओंखामबो संजानो हायासै अखानि थाखायनो रानना थानांदों स' नेक्सट दे जों जेब्ला ओंखारबोफिनो होमबासो माने जोङो ओ बेखौ ओंखामखौ संजानायसै बाहाय लामायाव फैफिननाय टाइमाव स' बेबायदि बे माने लाइफ नि आंनि सबसे एक्सपिरियेनस सिन आरो जेब्लायबो गोसोआव थागोन मेम'रेबोल मोन मोनायाव जों गान खनदों अर सावनानै अर हांदों माबादों बिदिनो जों मोनाखौ बारहोनायसै